हेल'

आस्सा आस्सा अ अ आस्सा

बेफोरथ' दं दंखाजोबो आंनि आखइआव आरो आं मेइन हेड कारिकर ना आरो आंनि आखाइआवथ' मावग्रा दांग्राया दंखाजोबो महिलाफोरा बेबायदिनो नांहैगोन जाहैगोन दङ हाजिराया महिला महिलाफ्राथ' दिनाव लागोन ब्रैजौ आरो हौवाफ्रा जेन्ट्सफ्रा लागोन माबा बाजौ बाजौ बाजियानो लायो सुइपारा अ बेखो बेखो मोनगोन बुंब्लानो थांगोन बिसोरो बिसोरथ' गोबां नागिरो सुइपारफोरा बेजों आस्सा आस्सा जागोन दे आरो औ फुङाव थांनांगोन आस्सा आस्सा जागोन दे जागोन थिखआनो